मक्कइके खेती करै छियै आ ओहिमे सभ सामान ओहिमे बहुत स् बहुत चीज एक्के सङ्ग हमसभ उपजबै छियै एगो भेलै धनिया एगो राजमा एगो बकला ओहीमे आलू डालै छियै आ जितना दबाइ होइ हइ सभ दबाइसभ डालै छियै ओहिमे कीड़ाके मारयवला दबाइ घास मारयवला दबाइ जोतय भी सहीसँ करै छियै तब ओहिमे फसल होइ हइ जोता सहीसँ कयली तब फसल होइ हइ चारि पाँच चास कयली ओहिमे तब खेती तैयार होइ हइ मक्कइ लऽ जा कऽ जन बोनिसँ अपन टोभली खुरपीपर आ खेतीमे मक मक्काके आलू उखाड़ लेली ओकर बाद मक्कापर माटि चढ़यली मक्कइके खेतपर फेर ओहिमे खाद डालली यूरिया पोटाश जिंक इसभ सभ डालली पोटाश आ जिंक इसभ सभ डालि कऽ खेत तैयार भेलै पहिले तऽ आ तब ओकर बाद जब खेतमे माटि चढ़यली तऽ पहिले यूरिया डालि कऽ मक्कइके पौधापर डालि कऽ आ तब खाद डालि डालि कऽ आ तब डालै छी तब माटि चढ़बै छियै ओहिमे कोदारिसँ लऽ लऽ कऽ जितना कोदारिसँ अपन जन लगवा कऽ चाहे अपनेसँ ओहिमे मेहनत कयली ओहीमे खेती अपन कयली बाले बच्चे चाहे अपने जन मजदूर लगा कऽ अपन आ जब मक्कइ भेल बाल देलक ओरहावला तब ओ आदमी अपन खयबो कयलक ओरहा आ फेर ओकर बाद मक्का भेल तऽ मक्कइके अपन काटि कऽ अपन घरपर लयली छिलली अपन फेर ओकरा तैयार कयलियै जन बोनि लगा कऽ कटली काटि कऽ अपन तैयार कयली मक्कइओमे भेल मेहनति हइ ओकरा मक्कइके छिलली बाल सुखयली ओहि समयमे फेर बारिशोके बेर चलि अबै हइ आब उठाबह धरह उठाबह धरह सभ होइ छै ओहूमे छी फसल अपन मक्कइके कयली फेर गहूमोमे होइ हइ गहूममे तऽ अइसे होइ हइ जे एक बार छीँट देली खाद यूरिया मारि देली पानि पटयली मक्कइमे तऽ कितना बार पानि पटयली एक बार नहि चारि बार पाँच बार कभी बारिश नहि आयल तऽ अपन पानि पटयली ओहिमे मक्कइमे एक बार पटा कऽ फेर दोबारा पटयली फेर एक बार पटा कऽ फेर दोबारा चारि पाँच बारमे मक्कामे तब जा कऽ तैयार होइ हइ आ गेहूँमे तऽ एक ही बारमे अपन पटा देली पानि यूरिया मारि देली गेहूँ तैयार ओहिमे तैयारमे दौनी दमाइनी सभ करय पड़ै हइ